हैलो सर केह् हाल चाल ऐ दकान उप्पर तुस ओ अच्छा अच्छा में दिक्खेआ इक दो बारी थुआढ़ी दुकान उप्पर अज्ज महां चलो बाल कटाई लैन्ने आं थुआढ़े कोला किन्ने चिर तगर होऐ दे बेह्ले फिर अच्छा अच्छा हां हां बाल बी कटोआने शेव शूव बगैरा कट कुट कराना ऐ हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ चार्जेस केह् न थुआढ़े बगैरा अच्छा अच्छा अच्छा सौ रपेआ ना यरो जादा ऐ अच्छा ना में कराना ना अपने पिंड करावाना ऐ ते त्रीह् रपेऽ बाल तुस चाली बोला दे हां अच्छा अच्छा ते एह् सनाओ कि हेयर कट केह्ड़ा केह्ड़ा करी लैंदे कोई बी जेह्ड़ा दसगे तुसेंगी जां सिंपल कटिंग गै अच्छा में ओह् करोआना यरो कट अच्छा अच्छा अच्छा ना ना कलर आलरेडी होए दा पैह्लें दा हां हां हां हां एह् बी स्हेई ऐ कोई निं में बस बस कोई निं कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं कट्टो तुस में आया इक मैंट्ट कम्म कम्म ऐ थोह्ड़ा जेहा इत्थें फ्ही एह्दे बाद मेरा नंबर लाओ तुस एह् ठीक ऐ ठीक ऐ होई गेआ निं ऐंड